میں نے پہلا پروڈکٹ فریجس خریدا سیمسنگ فریج کم خریدا میں نے فریج میں بہت سارے چیزاں کوائلٹی اچھے ہیں اس کی کولنگ بہت اچّھی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے اس کا ریفریجریٹر بہت اچّھا ہے فریج میں ہم دہی بھی جما سکتے ہیں ہمیں میٹھا دہی ہونا یا کھٹّا دہی ہونا ہے اس کے حساب سے ہم اس کے اندر سیٹ کر سکتے ہیں اور ہم دہی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے میں جب سے فریج لی ہوں اس کے اندر ہی دہی جماتی ہوں اور اس کا استعمال ہوتا ہے اور دودھ بھی خراب نہیں ہوتا فریزر میں رخو یا فریج میں رخو اس میں خراب نہیں ہوتا کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے ترکاری بھی رکھتی ہوں اور دوسرے چیزیں اسنیک بھی بچّوں کے لیے جو بھی لاتے ہیں اس میں ہی رکھتی ہوں سب چیز اس میں اچّھے سے رکھ سکتے ہیں سیف رہتی ہے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے سیمسنگ کمپنی بہت اچھی ہے اس کی ہر آئٹم بہت اچّھے ہوتے ہیں ہم اس کے اندر ہر چیز کو رکھ سکتے ہیں ڈی فریج میں بہت سارے چیزیں بھی اچھا رکھ سکتے ہیں کھانے پینے کے چیزاں بھی ہم رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی اس کے اندر ہر چیز سہولت کی ہے میں بھی بہت ساری چیزاں رکھ سکتے ہے اور اندر کے فریزر میں بھی بہت ساری چیز رکھ سکتے ہیں خود ترکاری کے لیے کوئی چیزخراب نہیں ہوتی ترکاری بہت بھی رکھو خود بخود دن سے بھی رکھ سک زیادہ دن بھی رکھ سکتے ہیں ہر چیز اچھی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی اس کے اندر اس کی کوائلٹی بہت اچھی ہے اس کی کولنگ بہت اچھی ہے ہم اندر چاکلیٹس رکھو یا کیک رکھو خراب نہیں ہوتے اور چیزاں جیسے دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا اس کے اندر دو یا تیس دن بھی اسٹور کر کے رکھ دے سکتے ہیں اچار بھی رکھ سکتے ہیں خراب کوئی بھی نہیں ہوتی ہے کوئی چیز میں خراب نہیں ہوتی اچّھے سے اچّھے چیزاں رکھ سکتے ہیں ترکاری تو زیادہ تر بہت اچّھی رہتی ہے صاف اور فریش رہتی ہے ہر چیز اس میں اندر رکھنے میں آسانی ہے کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے دہی تو بہت اچّھا بنا لے سکتی ہوں میں اس کے اندر دہی جمانے کا اچھا ہے اس کے اندر کومبر آئس بھی ہم جمائے تو ہمیں تھوڑے جلدی مل جاتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتی ہے اس کی کوائلٹی کولنگ بہت اچّھی ہے ٹھنڈا پانی بھی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے مشکل نہیں ہے آئس بھی اچّھا جمتا ہے دہی بھی اچھا جما سکتے ہیں ترکاری فریش رہتی ہے اس کے اندر اور کوئی بھی کھانے پینے کے چیزاں اس کے اندر ہم رکھ سکتے ہیں کوئی چیز خراب نہیں ہوتی ہے زیادہ تر بچّوں کے لیے جو بھی ہم اسنیک اسٹور کر سکتے ہیں لا کے اس کے اندر جیسے کہ کیک رکھ سکتے ہیں آئس کریم رکھ سکتے ہیں جوزس جوساں رکھتے ہیں چاکلیٹ رکھ سکتے ہیں اور اچّھے اچھے چیزاں رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی چیز خراب نہیں ہوتی ہے سیمسنگ کمپنی کی یہ فریج بہت اچھی ہے